हैलो जी जी मैं रोहित कुमार बात कर रहा हूँ

आपको क्या जानकारी लेना है जिम के बारे में जिम की फीस जो है वो पाँच सौ रुपये पर मंथ रहेगी और इसकी दो बैचेस रहते हैं एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बैच में जॉइन कर सकते हैं एक रहती है सुबह छः से नौ तक और शाम को रहती है पाँच से लेकर के आठ बजे तक ठीक है जी तीन घंटे के सेशन है आपको जितने टाइम आके करना हो आप आके कर सकते हैं मंथली फाइव हंड्रेड रुपये है और अगर आप पैकेज लेते हैं तो ये पड़ जाएगा छह महीने के पच्चीस सौ रुपये

इयर्ली के पाँच हजार रुपये

हाँ अगर आप एक से ज्यादा जॉइन करते हो तो आपको जो उसमें जरूर कन्सेशन कर दिया जाएगा चार हजार रुपये एक पर एक पर्सन पर लगा लेंगे नहीं होगा वो वो हम आपको ज़ सारी चीजें बताएँगे कि आपको किस तरह से प्रोटीन लेना है कैसी डाइट लेना बाकी प्रोटीन हम सप्लाई नहीं करते वो आपको अपना पर्सनल लेना पड़ेगा बाकी हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि कौनसा प्रोटीन लेना है कितनी डाइट लेना है कितना कैरेटिन में लेना है ये सारी चीजें आपको बताई जाएँगी जी जी हाँ अब जब ट्रेनिंग जिम जॉइन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें डाइट व के बारे वगैरह में न्यूट्रिशन के वगैरह में सारी जानकारी दी जाएँगी थैंक यू सो मच हाँ संडे ऑफ रहेगा बाकी आप जब से आना चाहें तब से आ सकते हैं जी थैंक यू